شاہ جہاں پور کے ضلع کے لوگ جو ہیں وہ الگ الگ طبقے کے الگ الگ پیشوں کو اپناتے ہیں جو امیر لوگ ہیں وہ ب زنس ڈالتے ہیں اور جو مڈل کلاس ہیں وہ کوئی جاب دیکھتے ہیں یا کوئی چھوٹا موٹا کام ڈالتے ہیں جو وہ کرتے رہیں جو لوور مڈل کلاس طبقے کے ہیں وہ نارملی اگر گھر کا کوئی کام چلتا آ رہا ہے تو اس میں لگ جاتے ہیں یا کچھ نہیں ہے تو روزانہ کی بیس پر جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں لگ جاتے ہیں اور یہ ان جو پیشے ہیں ان کے جو کاروبار ہے وہ بہت دور دور تک پھیلے ہوئے ہیں اسی طرح ضلعے کی معاشرت کو بڑھانے میں یہ سب مددگار ثابت ہوتا ہے